औ हेल्ल'

औ डकुमेन्टसआ नोंनि भटार कार्ड नांगोन पेन कार्ड नांगोन ओमफ्राय फट' पासपर्ट नांगोन आरो बेखौ लाबोबानो जागोन डकुमेन्टस फ्रुफनि थाखाय

हो सारभिसआ मोजां फ'र जिनि बानायनो हागोन फाइभ जिसिम जाबाय फाइभ जिसिम जाबाय रिसार्जआ टु हान्ड्रेड रिसार्जआ जिबिनि सोनायनिसो बादै एमबि सोनायनि बादै जायखिजाया खमनिबो मोनो खिन्थु वान हान्ड्रेडनि गाहायाव गैखाया आरोना वान टुयेन्टिटु हान्ड्रेडनि गोजौनि गोजानिफ्राय मोजां टावारा जेरावबो नाङो

डकुमेन्सखौ नों फैनानै होनानै साबमिट खालामखाजायोबो आरो नोङो अखानायै बा समफोर नोंनि सोलाबनायाव होफैबानो जाबाय आरो जेब्ला नों साबमिट होफैगोन अब्लानो खामानिया जागोन नालाय

सारभिचआ मोजाङैनो जोंना लानो हागोन ओमफ्राय माबा सोंबावनांगौ दं बाथायनाया डाइरेक्ट माबा रिसार्जनि फाइभ हान्ड्रेड आरोना ओमफ्राय नों वान मान्थ फ्रि रिसार्ज मोनगोन बेजोंनो दानफानाय जायो अ फाइभ हान्ड्रे्डजोंनो बे बाथायनायनि ओमफ्राय वान जिबि मान्थनि फ्रि रिसार्ज देर जिबि मोनगोन आरो औ नों सोलाबनायाव फैबानो जाबाय सान माबा सेटारडेआव हाल्फ जायो ओमफ्राय सानडेआव बन्द' थायो आरो दे बिदिबालाय फैबानो जाबाय औ दे